मूंखे घर लाइ हिकु नओं गादेलो वठिणो हुओ त हुन लाइ मां हिकिड़े ॾींहुं अमर स्टोर ते वियसि ऐं हुते मां घणेई गादेला ॾिठा मूंखे हुते हिकु डनलप जो गादेलो ॾाढो पसंदि आहियो ऐं हुन हुन गादेले जी रेट बि सही हुई मां उन्हनि खे चयो मूंखे डबल बैड जो हिकु सुठो गादेलो खपे त उन्हनि मूंखे ॾाढो तमामु सुठो गादेलो ॾेखारियनि ऐं मूंखे जेका नव बाए नव जी साइज खपंदी हुई उहा बि हुते ॾाढी सुठी ऐं परफ़ेक्ट साइज मिली ऐं उन्हनि जा अघु बि बिल्कुलु सही आहिनि उन्हनि मूंखे बिल्कुलु सही रेट में गादेलो ॾिनो ऐं कॉलेटी बि ॾाढी सुठी ॾिननि ऐं उन्हनि मूंखे इहा गादेले जी डिलेवरी बि घर ताईं पहुचाइण जो वाइदो कयो ऐं उन्हनि सुठे नमूने मूंखे घर ताईं उहो गादेलो पहुचायो ऐं उन्हनि जी कॉलेटी बिल्कुलु ॾाढी गुड आहे ॾाढी सुठी आहे गादेलो बि बिल्कुलु सॉफ़्ट ऐं आरामु दायक आहे ऐं हुन ते जेका असां बैडशीट चादर विछायूं था उहा बि ॾाढी परफ़ेक्ट ऐं सुठे नमूने विछाए जे थी मां हमेशह सभिनी खे इहा ई सलाह ॾींदमि त तव्हांखे जॾहिं बि कोई घर लाइ गादेलो या कुझु शइ वग़ैरह खपेव त तव्हां हमेशह डनलप जो ई गादेलो पसंदि कजो ऐं अमर स्टोर था वठी अचिजो